بالکل آج بھی ہے ویجیٹیبل کے مارکیٹوں میں کیش دے کے جو ہے خریدتے ہیں اور جہاں تک سوال ہیں انٹرنیٹ جو آنلاٮٔن کر دیا اس میں کافی جو ہے اچھایا بھی ہوئے کہ بڑا کیش اماؤنٹ جو ہے آپ لے کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گمنے اور لٹنے کا ڈر چوری کا ڈر رہتا تھا اور کافی جو ہے اچھا بھی ہوا اس سے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز بھی آپ جو ہے آنلائن پے کر سکتے ہیں اور خرچے جو ہے زیادہ ہونے کا بھی جو ہے انتشار نہیں ہوتا کیونکہ اگر چھوٹا خرچا کرنا ہے بڑی نوٹ لے کے تو کبھی جو ہے پورا بھی جو ہے خرچا کر کے آنے کا وہ رہتا تھا ڈر ابھی ویسا نہیں ہے جتنے ہو اتنا ہی جو ہے آنلائن پیینٹ کر سکتے ہو وہ ایک سہولت ہوئی اور کبھی کچھ جو ہے نیٹک ورک ستایا تو اس سے ایک ڈرا بیک بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ چیز ہم نہیں لے سکتے اور کچھ لوگ نہیں رکھتے اس سے بھی جو ہے وہ چیز ہوئی البتہ جو ہے ویجٹیبل مارکیٹوں میں منڈیوں میں ترکاری کے زیادہ تر آپ بغیر جو ہے آنلائن کے کیش آج بھی کیش چلتا آنلائن نہیں چلتا